ہاں میں نے کسی کو ہاتھ سے بنا ہوا گفٹ دیا ہے اس لئے مجھے پتہ ہے کہ اس ہاتھ سے بنی گفٹ کیا قیمت ہوتی ہے کیونکہ ہاتھ سے بنی چیزوں میں ان کے بنانے والوں کے دل کا پیار جڑا ہوتا ہے اور وہ پینٹنگ باہر سے نہ لا کر گھر میں بہت ہی پیار سے ہمارے لیے بناتے ہے اور ہاتھ سے بنا سب کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ اس میں ایک الگ ہی کلا ہوتی ہے